ग्वालियर में विज्ञापन आजकल बहुत तेजी से दिख रहा है मार्केट में घरों में जैसे कि पहले मैं टी वी पे देखा करती थी कि संतूर साबुन की एड आ रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा गोरा करता था आजकल आप कहीं भी देख लें मार्केट में जैसे मैं घर जाते समय घर जाते समय मैं देखती थी मार्केट में कुरकुरे देख लिए ये सब विज्ञापन की चीज़ें हैं कैसे कि लैपटॉप पे अपन लैपटॉप पे भी विज्ञापन देख सकते हैं मोबाइल में आजकल काफ़ी चीज़ें अपन देख सकते हैं ये सब चीज़ें विज्ञापन में ही आती हैं मतलब विज्ञापन बहुत ही अच्छा है अपन कहीं भी देख सकते हैं हर चीज बोटल है जैसे पानी की बोटल है ये सारी चीज़ें विज्ञापान ही हीं हैं बहुत ही अच्छी चीज है विज्ञापन